मैंने एक केश किंग हेयर ऑयल लिया जिसके कारण मेरा बाल पूरा झड़ गया और उसमें दिया गया था कि उसे बाल मज़बूत होता है बड़ा होता है जिस मेरा तो पतला भी हो गया और जिसके कारण मेरा पूरा बाल भी झड़ गया तो यह बहुत बुरा था यह तेल